हाँ हेलो हाँ नमस्ते तो आपको कहाँ कहाँ घूमना है तो मनिपुरा जाइए कुमारखंड कुमारखंड से मुरलीगंज क्या हाँ पचास रुपैया हाँ सिंहेश्वर स्थान का बहुत अच्छा मंदिर है टूरिस्ट प्लेस भी अच्छा है

कुमारखंड से उधर कितना लोग है साठ रुपैया कुमारखंड से मधेपुरा हाँ

मधेपुरा का कितना पचास रुपैया हाँ रहता है थोड़ा बहुत भीड़ रहता है हाँ

हेलो हाँ ठीक है आइए उधर ही से मधेपुरा से कुमारखंड कुमारखंड ठीक है ठीक है क्या यहाँ सत्तर रुपैया होगा